राजस्थान जो भारत खे आज़ादी ॾियारण में ॾाढो योगदान रहियो आहे उणिवीह सौ सतेतालीह खां पहिरीं बि जेका लड़ाई अरिड़हां सौ सतवंजाह में भारत में थी हुई उहा बि सभिनि खां पहिरीं असांजे राजस्थान में ई शुरू थी हुई ऐं तंहिं खां पोइ उणिवीह सौ सतेतालीह में बि असांजे हिते घणे ई वॾा वॾा जेके नेता थिया जंहिं हिन आज़ादी जे आंदोलन में भाॻु वरितो जीअं त कि सी सिंह भारट हुआ प्रताप सिंह भारट हुआ अर्जुन लाल सेठी हुआ सागरमल गोपा हुआ जंहिंखे जेल में साड़े करे मारे छॾियाऊं अंग्रेज़नि ऐं असांजे वीर बालिका हुई काली बाई जंहिं नंढड़ी सी न्याणी हुई जीअं पंहिंजे गुरू खे बचाइण लाइ सेंगा भाई जेके हुननि जा मास्टर हुआ उन्हनि खे अंग्रेज़नि जॾहिं जीप सां रगड़े करे वठी पई विया पाण सां गॾु जेल में त हुअ नंढड़ी सी न्याणी काली बाई भिल हुअ बि उन जे पुठियां पुठियां वई ऐं उन पंहिंजे मास्तर खे बचाइण जी कोशिशि कई पर हुननि अंग्रेज़नि हुन खे बि मारे छॾियो